दौ जुलाई दौ ज्हार नौ पंज मेई दौ ज्हार छे ठाई दिसंबर दौ ज्हार पंज होर छब्बी जनवरी दौ ज्हार दौ पंदरां अगस्त दौ ज्हार त्रै